स्कूलों में आमतौर पर हिन्दी अंग्रेज़ी गणित समाज विज्ञान विज्ञान सांस्कृत भुगोल राजनीति अर्थशस्त्र फ़िजिक्स कैमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉज़ी विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं इन विषयों में बहुत ही अच्छी तरीक़े से हमें समाज जीवन विज्ञान धर्म अर्थ एवं देश को चलाने का अनुभव बहुत अच्छी तरीक़े से सु सुदृढ़ तरीक़े से समझाया जाता है एवं पढ़ाया जाता है हमें उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है जिसे पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत ही अच्छे तरीक़े के शिक्षक होते हैं जो उच्च कोटि के शिक्षा प्राप्त करकर आते हैं जिन्हें बी एड डी एड डी एल एड जैसे विषय में महारत हासिल होती है जो उस कोर्स को करकर आते हैं कोई ना कोई शिक्षक किसी ना किसी विषय का पारंगित पारंगित होता है जिसके बाद ही उसे योग्य शिक्षक माना जाता है और उन्हें पढ़ा ने के लिए तैयार किया जाता है जो अच्छे तरीक़े से सिक्षाक अपने विध्यार्थियों को पढ़ा सकें हमारे यहाँ शिक्षक बहुत ही अच्छी तरीक़े के होते हैं जो ख़ासतौर पर शासकीय विध्यालयों में पदस्थ होते हैं शासकीय विद्यालय में पदस्ठ होने के लिए सर्वप्रथम आपको उच्च कोटि का शिक्षक होना एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है जहाँ शिक्षक अच्छे होते हैं वहाँ विद्यार्थी भी अच्छे ही होते हैं अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ के विद्यार्थियों को वे शिक्षक क्या पढ़ाएँगे और वे क्या पढ़ पाएँगे